नमस्कार आज हम आज पौधा पर किछु बोले जा रहल छी जे पौधा हमरा जीवनके लेल केतना फायदा पहुँचबैया आओर केतना आर्थिक रूपसँ मदद करैया आओर केतना सहयोग हमरा जीवनमे पौधाके हइ पौधा हमरा लेल एक बहुत बड़ा उद्योग हइ जे हम पौधा लगा करके किछु अपना आर्थिक जीवन भी बहुत अच्छा तरीके से हम जी सकैत छी पौधा तरह तरहके हइ बहुत सारा पौधा हइ जकर हरेक पौधाके अलग अलग फायदा हइ जैसे कि तुलसीके पौधा हमरा जीवनमे एक जड़ी बूटी से लेकरके ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रामे दैया तुलसीके पत्ता खयला से हमरा जीवनमे कभी भी कफ सर्दी ई सब नहि अबैया पौधा जे हइ जैसे कि बड़ा बड़ा पौधा जैसे लकड़ी जेकरा से अबैया जैसे शीशमके पौधा शीशमके पौधा भेल हमरा जीवनमे ओकर लकड़ीके बहुत ही उपयोग होइया जैसे कि कभी जङ्गला चौकठ केवारी बनैया पलङ्ग बनैया ओहि से ओहि लकड़ी से ओकरा बाद सखुआ भऽ गेल ओकरा बाद तरह तरहके पौधा हइ जेना सागवान भए गेल ओ सब भी महोगनी भए गेल ई सब ने हमरा आर्थिक रूपसँ बहुत मदद करैया जैसे कि हम एक एकड़मे रोपम तऽ हम ओहि से करोड़पति भी बन सकैत छी ओकरा बाद पौधा ऑक्सीजनके लेल बहुत ही लाभदायक हइ जेतना पौधा हम अपना जीवनमे जितनासँ जितना लगा सकी ओ हमरा लेल अच्छा ही प्लस पॉइंट हइ पौधा लगेला से वातावरण एगदम शुद्ध रहैया ओकरा बाद पौधा से तरह तरहके कलाकारी होइया ओहि लकड़ी से मूर्ति कला बनैया पौधा से हमरा घरमे भी बहुत सारा काम एहन अबैया पौधा से हमरा घरमे भोजन पकाबैके भी काम अबैया